गहरे पानी में तैरते समय जाने के लिए सुरक्षा के लिए कई तरीके हैं सबसे पहले तो जहाँ आप तैरने जा रहे हैं जिस जगह आप जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से पता करें कि वह जगह किस टाइप की है वहाँ पर किस तरह के पानी वाले जीव या जीव हो सकते हैं कौन कौन से खतरे वहाँ हो सकते हैं उन सभी के बारे में वहाँ अच्छे से पता करें वहीं कभी भी तैरने जाए तो अकेले न जाए साथ में किसी को ले कर जाए या फिर किसी बता के जाएँ वही वहाँ पर अगर शिप्स बोट्स वगैरह चलती है तो आपको उन्हें उन्हें से भी बचना चाहिए और उनका उनका भी ध्यान रखना चाहिए अगर वहाँ पर कोई ऐसी मछली या फिर जीव जीव पाए जाते हैं जो आपको चोट पहुँचा सकते हैं तो आप उनसे भी बचिए अह आप ज़्यादा गहरे पानी में न जाए अगर आपको अच्छे से तैरना नहीं आता है तो न ज़्यादा तेज़ प्रभाव वाले पानी में जाए जो कि आपको किनारे से दूर ले कर गहरे पानी की ओर ले जा सकता है जो कि आपके लिए खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है वहीं आपको का जो गीली चट्टानें वगैरह होती है उन्हें से भी थोड़ा सावधान होना चाहिए क्योंकि इनसे आपके पैर वगैरह फिसल कर फिसल जाते हैं जिससे आप पानी वगैरह में गिर सकते हम तेज़ प्रवाह का भी ध्यान करना चाहिए और गहरे पानी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए अगर आपको अच्छे से तैरना नहीं आता है तो और उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से पूछताछ करें अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और ज़्यादा आपको उस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उस उस एरिया से बचें और वहाँ पर थोड़ी सावधानीपूर्वक सारी चीज़ें करें और उसे खुले पानी से तालाब में आप जाने से बचें